म्हज्या जिवितांतल्यो म्हाका जायत्यो तारखो याद आसात तातुंतल्यो पांच खूबच म्हत्वाच्यो तारखो आसात पयली तारीख आसा एकुणीस एप्रील एकुणशें अंयशी ज्या दिसा म्हजो जल्म जालो म्हाका मनीस जीण जगपाची संद मेळ्ळी आवय बापायच्या खोशयेचो दीस ही तारीख खूबच म्हत्वाची आनी आयुश्य भर ही तारीख मनोवपाचें भाग्य म्हाका लाबलें दुसरी म्हत्वाची तारीख आसा ती बावीस फेब्रुवारी दोन हजार दोन ज्या दिसा म्हजें लग्न जालें म्हाका बायल सून जावपाचें भाग्य मेळ्ळें तिसरी तारीख आसा अठरा नोव्हेंबर दोन हजार दोन ज्या दिसा म्हाका चलो जालो आवय म्हूण पदवी मेळ्ळी ही तारीख खूब म्हत्वाची खूब खोशी जाली त्या दिसा म्हजी आवय म्हणटाली जेन्ना आवय जातलें तेन्नाच कळटलें आवय जावप म्हणल्यार कितें हें त्या दिसा कळ्ळें चवथी तारीख आसा अठ्ठावीस जानेवारी दोन हजार णव ज्या दिसा हांव शिक्षिका म्हूण सरकारी नोकरेक रुजू जालें ल्हानपणा पसून सपन आशिल्लें ल्हान भुरग्यांक शिकोवपाचें त्या दिसा तें सपन पूर जालें पूर्ण जालें आनी म्हज्या जिवितांतली पांचवी म्हत्वाची तारीख आसा तेरा मार्च दोन हजार एकुणीस ज्या दिसा म्हाका नाविण्य पूर्ण शिक्षिका म्हणून नवी दिल्ली हांगा पुरस्कार मेळ्ळो हांव जे शाळे खातीर भुरग्यां खातीर कश्ट घेतिल्लें ताचें फळ म्हाका मेळ्ळें ह्या पुरस्कारान म्हाका आनी खूब कितें करपाची प्रेरणा दिली हो पुरस्कार म्हाका मानव संसाधन मंत्रालया तरफी मेळिल्लो